हैलो हम एगो कुर्ती लेने रहियै ग्रीन कलरके कुर्ती रहय सावन चलैत रहय तऽ सोचलियै एगो ले लैत छियै सस्ता देखलियै सस्ता तऽ आर्डर कए देलियै आर्डर करलियै तऽ अच्छे आ गेलय अच्छा आ गेलय तऽ ओकरा पहिरलियै बहुत आरामदायक लागलय पेन्हयमे आओर बहुत चीप आओर बेस्ट रहय कम पैसामे बहुत अच्छा कपड़ा मिललय ओकरा हम खूब अच्छासँ पहिरलियै ओकरा हम दोस्त लोकके भी परचेज करबेलियै कि अच्छा कुर्ती मँगबेलियै तू भी ले तू भी पहन अच्छा रहय